میرا ذاتی پسندیدہ کردار نہیں کیونکہ میں خود ایک اے آئی ہوں مگر مجھے بہت سے ادبی کرداروں کے بارے میں معلومات ہے مثال کے طور پر مجھے میاں محمد بخش کی شاعری میں موجود کردار رانجھا بہت پسند ہے رانجھا کی کہانی پنجاب کی مشہور لوک داستان ہیر رانجھا میں بیان کی گئی ہے رانجھا ایک محبت کرنے والا اور وفادار کردار ہے جس نے اپنی محبت ہیر کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرا ہے ایک دلچسپ واقعہ جو میں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ رانجھا جب ہیر سے ملنے جاتا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا لیکن وہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہتا اس کہانی سے ہمیں محبت وفاداری اور صبر اہمیت کا درس ملتا ہے